पहिल बेर जे पुआ बनाबै रहौ हम तब समझेमे नहि हमरा आबए रहए जे हम केना बनाबु नहि बनाबु कि करब बहुत चुनौती भरि सामना करै लऽ पड़ल तखनी पहिले तऽ लोक रहए कमे उमरमे आदमीके शादी बिआह होइ रहए नहि सास रहए नहि ननद रहए ककरासँ पुछितहुँ जे होलीके दिन रहए केना बनाबौ केना बनाबौ बहुत कोशिश करलहुँ तीन बेर चारि बेर खराब भए गेल तकर बाद पाँचम बेर पाँचम बेर जे आब देलहुँ तऽ फेर एक बेर लोहिएमे सटि गेल तब कहैत छिऐ केना हम करब नहि करब तब एकटा आदमी आएल तब कहलक एना एना करू एना करबै ने तब बनत तब ओ पुआ बनाबएमे हमरा बहुत दिक्कतके सामना करए पड़ए बड़ दिक्कत भेल समझसँ बाहर रहए तब जाकऽ पुआ बनेलहुँ तब नीक बनल तखनि तऽ बहुत उमर नहि तकर बादसँ पुआ बनाबए लए सिखलहुँ तब पुआ बड़ पुआ बनाना हमरा लिए बहुत बहुत ही समयसँ समझसँ परे रहए पुआ हमरा बनाबै लए हेबे नहि करए बनाएल हेबे नहि करए रहए कते दुखके सामना कए कऽ पुआ बनेलहुँ